हेलो हँ हँ हमरा जानकारी छै हमरा इलाका आदित्य विजन सँ किछु किछु समान सब चोरी भेलै यऽ जाहिमे किछु टी वी छै वाशिंग मशीन छै आर किछु किछु पाॅंच बाजि कऽ चालीस मिनट किछु एहने टाइम पर भेलै यऽ हमे इलाका सुनसान रहै छै रातिमे हँ जेनाकि वाशिंग मशीन रहै टी वी रहै फ्रिज रहै गोदरेज रहै ई सब चोरी भेलै यऽ हमरा सँ नहि पहिले तऽ नहि चोरी भेलै यऽ पहली बार भेलैया चोरी पहले अहिसँ पहिले नहि भेलै रहै चोरी नहि हमरा इलाकामे नहि नहि हमरा इलाकामे आओर चोरी नहि भेलै यऽ पहली बार चोरी भेलै यऽ

ओतऽ भीड़ जुटल रहै तऽ हमहुँ नीचाँ जाइ के देखलियै तऽ हमरा पता चललै कि एतऽ चोरी भेलैया तऽ हमहुँ किछु किछु पता लगेलियै की की समान सब चोरी भेलैया तब हमरो पता लागल हँ हँ स्टाफ सब रहै छै ओतऽ कुछ स्टाफ रहै पता नहि ताला वाला तोरि कऽ चोरी कऽ लेलकै ओतऽ सँ ताला सब टूटल छै नहि न्यूज चैनल वाला सब तऽ नहि एलै हँ कोई हँ कैमरा रहै लेकिन पता नहि कैमरो बन्द रहै दिखै रहै सबके ऑफ़ रहै कैमरा हँ तऽ अहाँकेॅं आबैमे कते टाइम लागत ओ तब तऽ अहाँकेॅं बहुत टाइम लागत हँ पहिले किछु पब्लिक सबकेँ पता लागलै रहै तऽ किछु किछु पब्लिक एकदम टाइम तऽ अहाँकेँ बतेलहुॅं रहऽ ने कि पाँच बाजि कऽ कुछ मिनट हॅं छओ बजेके आसपास छओ बजे सुबह पता चललै

हँ ठीक छै ठीक छै राखै छी